हांवेन ग्लोबल देसीची तांबड्या कलरची कुर्ती ऑर्डर केल्ली पूण म्हाका तांबडी कुर्ती न येतां हळदुव्या रंगाची कुर्ती मेळ्ळी जेची शिवण सुद्दां सारकी ना आनी कलर सुद्दां खूब फेड जाला म्हाका अज्जीबात आवडूंक ना